हम्मे आर घुमय लए गेल छलियै तऽ बचपनमे घुमय लए गेल छलियै तऽ बहुत मजा आबय छलै बचपनमे हम्मे आर नानी आर गाम गेलियै घुमय लए घुमय लए गेल छलियै तऽ बहुत मजा आबय नानी गाँवमे खाली नानी गाँवमे खेलय लए गेल छलियै तऽ बहुत मजा आबय रहय आबय रहय आओर दिल्ली गेलियै घुमय दिल्ली घुमय लए गेल छलियै तऽ हुओं खूब आनन्द आबय रहय दिल्ली घुमय घुमय लए गेल छलियै तऽ जू जू घुमय लए गेल रहियै तऽ हुओं खू खूब मजा आबय छ्लय बम्बइयो आर गेल रहियै घुमय छल तऽ खूब मजा आबय छलै खूब मजा आबय छलै ओइके बाद खूब मजा आबय छलै कलकत्तो आर गेल छलियै तऽ खूब मजा आबय रहय मन्दिरो आर जाइ छियै तऽ खूब मजा आबय अपन चारि पाँचगो दोस्तके साथ चलि आबय छियै मन्दिर घुमय लए घुमय लए चलि आबय छियै तऽ ओ मन्दिरो चलि आबय छियै घुमय लए चलि आबय छियै घुमय लए घुमय लए चलि आबय छियै तनी दोस्तो आरके साथ चलि जाइ छियै घुमय आर लए बहुत जगह चलि जाइ छियै घुमे आर चलि जाइ चलि जाइ छियै चलि जाइ छियै चलि जाइ छियै बा अथी चलि जाइ छियै कलकत्तो आर गेल कलकत्तो आर जाइ छियै घुमय लए तऽ हुओं आरके झुलापर घुमे लए खूब मजा आबय छलै खूब मजा आबय छै शिवरात्रियो शिवरात्रियो मेलामे घुमयमे खूब मजा आबय छै बच बचपन आरमे बहुत जगह घुमय छलियै हम्मे आर खूब मजा आबय छलै बचपनके बाते अलग छलै हम्मे आर खूब मजा करलियै नानी गाँवमे बहुत मजा आबय छलै मजा आबय छलै आबय छलै बचपनमे खूब मजा आबय छलै बचपनेमे तऽ घुमलियै खूब मजा अयलइ बचपन आरके बाते अलग छै बचपन आरके बाते अलग छै अलग छै अलग छै बचपन आरमे इसकुल बचपन आरमे आँगनबाड़ीमे पढ़य आर लए जाइ छलियै तऽ खूब मजा आबय रहय हुओं हुओंके हुआँ हमहुँ आर चारि पाँचगो दोस्त आर मिलिके अच्छासँ अथी पढ़ेआर छलियै बतियाइ आर छलियै खूब मजा आबय रहय आनन्दही आनन्द आबय रहय हमरा आरके अच्छासँ ओइके बाद आनन्दही आनन्द आबय छलै आनन्दी आबय छलै अभियो तनीमनी चलि जाइ छियै कहुँ घूमे आर लए छलै तऽ खूब मजा तऽ बच बचपनमे तऽ हम्मे आर बहुत जगह गेलियै जे घुमय लए छलै बचपनोमे गेलियै रऽ दिल्ली घुमय लए घू घूमऽ आबय बचपनमे गेलियै पटना घुमय लए तऽ हुओं खूब मजा आयल छलै पटनामे गेलियै तऽ चिड़ियाँ घर चिड़ियाँ घरमे खूब घुमलियै छलै चिड़ियाँ घरके शेर आरसँ मिलय छलियै तऽ खूब मजा आबय रहय बचपनमे बचपनमे गेलियै छल अथी बम्बइ आर तऽ हुओं पर खूब मजा आबय छलै बचपनमे खूब अपन दोस्त आर छल खूब घुमलियै आर छल तऽ हुओं खूब मजा आबय छलै हुआँ आबय छलै मजा बचपनमे बचपनोमे हुआँ खूब म बचपनोमे हुआँ खूब मजा अयलै छल बचपन बचपनमे एक जगह गेलियै छल तऽ हुओं खूब मजा आबय छलै हम्मे आरके तीन चारिगो दोस्त मिल जाइ छलियै बचपनके बचपनके बात हम्मे आर बचपनमे तीन चारिगो लड़िका छल छियै मिल गेल छलियै बहुते मजा आर आबय छलै आबय छलै हम्मे आर खूब मजा आर करलियै बचपनमे फेर एत्ते एत्ते घुमले छलखियै ओ बात अलग छलै बचपनमे हम्मे आर गेल छलियै पटना गेलियै तऽ हुओं खूब मजा आयल छलै हुओं जू घरमे गेलियै तऽ हुआँसँ शेर आरके देखले छलियै तऽ हुओं अथी अच्छा लागलइ शेर आरके देखिके बहुत अच्छा आबय आनन्द लागय छलै आनन्द लागय छलै ओइके बाद पिकनिक आर मनबय लए गेल छलियै तऽ हमहुँ आर खूब मजा आबय छलै बचपनमे पिकनिक मनबय लए गेलियै छल तऽ हुओं खूब मजा आबय छलै हम्मे आर बहुत अच्छा अच्छा चीज लअ गेल छलियै तऽ हुओं बनाके खाइ छलियै बनाके खाइ छलियै बनाके खाइ छलियै बचपनमे हम्मे आर तीन चारिगो दोस्त तनी मिलिके फेर खेलय आर छलियै तऽ खूब मजा आबय रहय बचपनमे खूब मजा आबय छलै मजा छलै बचपनमे फेर हम्मे आर दोसर दोसर जगह चलि गेलियै तऽ सब दोस्त अलग तनी मनी अलग भऽ गेल छलियै तऽ ओहोमे तनी मोन आर नहि लागय रहय हमरा आरके दोस्त हमरा सबके मोन नै लागै छलै तऽ नहि अच्छा लागय छलै मोन आर तब फेर तब हम्मे आर फेर तनी दिन बीच होके फेर मिललियै सब दोस्त अच्छासँ मिललियै आर तब अच्छासँ बातचीत आर भेलय धीरे धीरे हम्मे आर छओ नम्हर भयल छै भयल गेलियै तब फेर हम्मे आर खेलनाइ स्टार्ट करलियै बहुत जगह खेललियै पटना आर घुमय लए गेलियै खूब मजा आबय छलै घूमय आरमे नानी गाम गेल छलियै तऽ खूब हुओं मजा आबय छलै नानी गाँवमे नदीमे नहाइमे खूब मजा आबय छलै खूब मजा आबय छलै खूब मजा आबय छलै खूब मजा आबय छलै बचपनमे बहुत्ते जगह घुमय छियै बचपनमे मन्दिरो आर आबय छलियै तऽ खूब मजा लागय छलै बचपनमे बहुत जगह घुमलियै आर छलऽ हम्मे आर बहुत मजा आबय छलै बचपनमे बहुत जो मम्मी पप्पाके साथ बचपनमे बहुत जगह घुमलियै छलियै आर नानियो आरके साथ बहुत जगह घुमले छलियै नानी आर गाम जाइ रहियै तऽ खूब मजा आबय छलै ई एक बार शादी ना बचपनमे शादी बियाहआरमे जाइ छलियै तऽ खूब मजा आबय छलै हुओं आर बरियाती आर जाइ छलियै तऽ आर खूब डाँस करियै हम्मे आर तऽ खूब मजा डाँस आर करय छलियै तऽ खूब मजा आबय छलै हुओं नानीके बेटा आर जरे जे खूब नानीके बेटा आर जरे डाँस आर करय छलियै तऽ खूब मजा आबय छलै मामू आरके शादीमे गायल छलियै तऽ हुओं खूब मजा आबय छलै बचपनमे बहुत जगह खेललियै गेलियै आओर हुओं खूब मजा आबय छलै खूब मजा आबय छलै